जय झूलेलाल हा मूंखे लॻे थो की महिलाउनि खे ई रोटी ठाहिणु खपे छोजो जेकी टैक्नीक लेडीस खे ईंदी आहे उहो जेंट्स खे न ईंदी आहे त जो हर इंसानु पंहिंजे पंहिंजे क्षेत्र में अॻियां वधियलु आहे होश्यारु हूंदो आहे जींअ हाणे लेडीस खे ॾिठो वञे त केतिरे खेत्रनि में बि लेडीस जाम अॻियां वधी वई आहे रोटी छा उहा त सॼे घर खे बि संभाले वठंदी आहे ॾिठो वञे त लेडीस खे जेंट्स खां वधीक कमु हूंदो आहे घर में सभु लेडीस वेचारी घर जो कमु संभालींदी आहे उन जे बावजूदि बि उहा रोटी में फस्ट नम्बर हूंदी आहे छोजो अगरि उहो रोटी न करे त कोई बि रोटी न खाईंदो आहे घर में मेन हेड हूंदी आहे उहा ऐं रोटीअ ज में अगरि लेडीस में रोटी ठाहिण में एॾो सवादु हूंदो आहे जो जेंट्स ठाहे त रोटी कोई न खाए इन करे लेडीस ई खे ई रोटी ठाहिणु खपे ऐं लेडीस ई सभिनी खेत्रनि में अॻियां बि आहे क्रिकेट में ॾिसो त इनमें बैटमिंटन में ॾिसो वॉली बॉलिंग में ॾिसो जे जाम शयुनि में लेडीस अॻियां आहे मां मञा थी हाणे त लेडीस ट्रकूं कारूं बसूं इहे तक बि हलाइणु या तक कि एरोप्लेन बि थी हलाइणु पियूं कहिड़े खेत्र में लेडीस पुठियां आहे सभ खेत्र में लेडीस अॻियां ई आहे न त रोटीअ में उहो छो पुठियां रहंदी रोटी त सिर्फ़ु कलाक जो कम आहे उहो त फटाफट ठाहे करे फ्री थी सघंदी आहे त उहा त रोटी मे एॾी होश्यारु आहे कि केतिरा बि ताम ठाए वञे ऐं उनखां सवाइ कोई ठाहे बि न सघंदो ऐं मुंहिंजी रोटी में त एॾो सवादु आहे एॾो सवादु आहे कोई अची करे खाए त ॿुधाए छा त रोटी ठाही अथई मां त वेलकम चवंदमि जेको बि मुंहिंजे घरु अचे ॿियों चवणु चाहींदमि कि मां त चाहियां थी लेडीस अॻियां वधनि थियूं त पंहिंजी ज़िंदगीअ में कुझु कनि बणजनि बैंकुनि में बीहनि लेडिसूं कहिड़े खेत्र में न आहिनि लेडिसूं सभिनी खेत्र में त लेडिसूं आहिनि ऐं अॻियां वधनि थियूं ऐं रोटी ठाहियणु लेडीस लाए ही जरूरी आहे जेके लेडीस खे ख़बर पवंदियूं मसाला मिर्च उहो जेंट्स न सम्झी सघंदा ऐं सवादु उन्हनि जे हथ में ई रहंदो आहे इन करे त चवंदा आहिनि कि लेडीस घर जी लक्ष्मी आहे अनपूर्णा आहे इन करे त चवंदा आहिनि इनखे अनपूर्णा आहियूं मतिलबु अनपूर्णा मतिलबु कॾहिं बि घर जी रोटी घटि न थींदी आहे अनपूर्णा मतिलबु हमेशह रोटी वधंदी रहंदी आहे ऐं उनजी घर जा जेके बि मेम्बर आहिनि उन्हनि जी तारीफ़ ई थींदी आहे इन करे उन खे घर जी लक्ष्मी बि चइबो आहे अनपूर्णा बि चइबो आहे